हमर इलाका जे हमर गाँव सुखपुरमे ई सब तऽ नहि अइ जेना एक्सरे सि टी स्कैन एम आर आई स्कैन जे रक्त जाँच पेशाब जाँच खून जाँच ई सब तऽ नहि यऽ लेकिन हमर जिला सुपौल यऽ ओतऽ होइए जेनाकि खुन जाँच पेशाबक जाँच सि टी स्केन रक्त चाप ई सब होइए ओहो एक दू जगह होइए जेकि कहियो बन्द रहैए कहियो खुलल रहैए ई सबके व्यवस्था ओते बढ़िआँसँ नहि यऽ जाहि खातिर लोकके बहुत दिक्कत होइ छै बहुत परेशानी होइ छै कियाकि दू दिन खुला रहै छै दू दिन बन्द रहै छै आदमी तऽ आइकाल्हि बेसी बीमार भैए रहल छै सबके जरुरत होइ छै इलाजके लिए बहुत गाँव प्रखण्डमे बहुत लोको छै जेनाकि सुपौल सुपौल एगो जिला छै तऽ ओकर कई गाँव छै सुखपुर कर्णपुर परसन एहिना कए कऽ बहुत गाँव छै ओ गाँवके जते भी आदमी बीमार रहै छै सब तऽ सुपौले जिला जेतै एहि खातिर बहुत दिक्कत होइ छै सब चीजके लिए पाइयो भी बहुत लागै छै परेशानियो बढ़ै छै ओकरा सभकेँ इलाज ओनाहिए होइ छै जेना तेना भए रहल छै